जय झूलेलाल पाणीअ खे छाणण लाइ असां सिंधी माण्हू ॾाढा तरीक़ा यूस कंदा आहियूं असां छा हिकु त आहे भई असां छाणियूं जेके मिलंदियूं आहिनि मटिके ते रखी करे ऐं पाणी हुन में विझंदा आहियूं त पाणी आटोमैटिक छाणिजी वेंदो आहे पोइ उहा बैस्ट ऑप्शन आहे छाणी हर कोई यूस कंदो आहे प्लास्टिक जी छाणी हूंदी आहे हुन सां असां पाणीअ खे छाणींदा आहियूं ऐं ॿियों तरीक़ो हूंदो आहे भई असां नलके जे माप जूं नंढियूं नंढियूं शाणियूं मिलंदियूं आहिनि त जाम माण्हू उहे बि इस्तेमालु कंदा आहिनि नलके ते ई अॻो पोइ डायरैक्ट छाणी लॻाए करे पोइ उन मां छणिजी करे निकिरंदो आहे ऐं नलकनि में बि अॼुकल्ह डायरैक्ट बि छाणियूं लॻियलु ईंदियूं आहिनि त उन्हनि सां बि माण्हू पाणी छणी करे ई निकिरंदो आहे उन्हनि मां त असां उहा बि इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ आहे असांजो भई सिंधी जेके हूंदा आहिनि उहे अॻिए जे ज़माने में रूमालु या मल या कॉटन मलमल जो कपिड़ो या रूमालु रखी करे बि पाणीअ खे छाणींदा आहिनि त उहा बि बैस्ट तरीक़ो आहे उहो बि असां करे सघंदा आहियूं भई उनमें बि अशुद्धी जेका हूंदी आहे उहा दूरि थी वेंदी आहे पाणीअ जी ऐं उहो कॉटन जो कपिड़ो या मलमल जो जेको बि कपिड़ो हूंदो आहे त उहा असां मटकीअ जे मथा रखंदा आहियूं पोइ घाघरि सां उनमें पाणी विझंदा आहियूं त असांजो पाणी हुनमें छणिजी वेंदो आहे ऐं उन खां पोइ आहे भई ॾाढा ई तरीक़नि सां पाणीअ खे छाणिणो वेंदो आहे पोइ अॼुकल्ह जे ज़माने में आरो आहे सिस्टम आहे उन सां बि पाणीअ जी अशुद्धियूं दूरि थींदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ आहे आरो सिस्टम आहे ऐं ऐक्वागाड आहे ऐक्वागाड बि जाम माण्हू लॻाईंदा आहिनि ऐक्वागाड बि कोई बुराई न आहे ऐक्वागाड लॻाइण में ऐक्वागाड सां बि पाणीअ जियूं अशुद्धियूं हूंदियू आहिनि उहे दूरि थींदियूं आहिनि ऐं असांजो जेको पाणी हूंदो आहे पीअण जो उहा शुद्ध थी वेंदो आहे पर ऐक्वागाड हर कंहिंखे पसंदि न हूंदो आहे छो त उन में पाणीअ जो सवादु बदिलजी वेंदो आहे त इन करे असांखे कोई कोई माण्हू ऐक्वागाड लॻाइण पसंदि न कंदा आहिनि उनमें सवादु थोरो पाणीअ जो बदिलजी वेंदो आहे त उहा पाणीअ खे चैक करे करे उन खां पोइ लॻाइणो पोंदो आहे असांखे ऐक्वागाड ईंअ ई न लॻंदो आहे या आरो सिस्टम हूंदो आहे जेको उहो बि पाणीअ खे उहे जेके ईंदा आहिनि उहे चैक कंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ उहा असांखे लॻाए ॾेई वेंदा आहिनि त उन्हनि सां बि पाणी शुद्ध थींदो आहे जेके पाणीअ जूं अशुद्धी हूंदियूं आहिनि उहे दूरि थी वेंदियूं आहिनि उन खां पोइ हूंदो आहे फिल्टर त पाणीअ खे फिल्टर बि फिल्टर बि मिलंदा आहिनि बाज़ारि में जेके फिल जेके उन में पाणी फिल्टर थींदो आहे ऐं ऐटोमैटिक पाणी छणिजी करे हेटे वारे सिस्टम में ईंदो आहे पाणी मथा विझिबो आहे त छणिजी करे फिल्टर थी करे उहो पाणी हेठे ईंदो आहे ऐं उअ बि सुठो तरीक़ो आहे माण्हू ॾाढा यूस कंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ आहे असांजो पाणी खे असां बॉइल कंदा आहियूं मतिलबु पाणीअ खे असां गरमु कंदा आहियूं त उ उन में जेके गरम करण सां पाणीअ जो जेके बि अशुद्धियूं हूंदियूं आहिनि उहे हेठि तरे में वेही रहंदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ असां गरम करण खां पोइ उनखे असां थधो कंदा आहियूं पाणीअ खे ऐं थधो करण खां पोइ असां उनखे मटकीअ में विझंदा आहियूं त उहो पाणी असांजो थधो शीतल थी वेंदो आहे ऐं उहो पाणी सब खां सुठो हूंदो आहे जेको बॉइल वारो जेको पाणी हूंदो आहे न उहा सभ खां सुठो आहे असांखे उन में जेतिरियूं बि अशुद्धियूं हूंदियूं आहिनि उहे नाश थी वेंनियूं आहिनि ऐं जेके बि उन में पाणीअ में जीव जंतु हूंदा आहिनि उहे बॉइल थियण सां उन्हनि जो नाश थी वेंदो आहे ऐं ज़्यादातर माण्हू बॉइलिंग प्रक्रिया पसंदि कंदा आहिनि भई बॉइल करे पाणीअ खे मटकीअ में विझो थधो करे पोइ मटकीअ में विझो पोइ उहो पाणी पीअण लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं उहो पीअण उनजी क्वालिटी ॾाढी सुठी हूंदी आहे उन पाणीअ जी त बॉइलिंग बॉइलिंग मतिलबु बैस्ट ऑप्शन आहे त पाणीअ खे बॉइल करण जो असां घरेलू तरीक़ो उहा ॾाढो सुठो आहे जय झूलेलाल